हेल' औ औ माने मैखुनखौहाय इदिनो मैखुननि माबा बेगर बायो आरोना आमफ्राय बे मैखुनखौ मैखुन बेगरखौहाय बिदिनो जिगाबखौ गोरलै गोरलै गोरलै दानफ्लेनानै प्लासटिकआव सोयो आरो हो आमफ्राय बिदिनो थाखोबासो होयो जिगाबखौ आमफ्राय बेनि सेर सेर सेर सेर बे माबाखौ मैखुन बेगरखौ होयो आरो हो आमफ्राय इदिनो माबाजों ब्रे ब्रे ब्रे ब्रे थुफ्लंना होजोबगोन आरो बे माबाखौहाय प्लासटिकखौ प्लासटिक खौ औ आमफाय बिजों दै सारगोन दै सारनानै होबाय थागोन आरो होमबानो जागोन आमफ्राय माने मैखुना मेसेंयाव साबसिन जायो दैलांयाव हाय एम्फौ एन्ला बानायजों गेसाव गोफोन जानो नागिरो आरो दैलांयाव खालाम जानो नागिरा बेदिनो आमफ्राय बेदिनो दै सारना होबाय थानांगौ बिदिनो एसे माबाजोंहाय बेरगोन आरो एसे गोबाव थानानै बेरगोन आमफ्राय बेगर औ बेगरा माबानानै मैखुननि बेगरा इदिनो बानायखायोसो नालाय ना बिदिनो प्लासटिक आव सोयै सोयै सोयै मालाय बुर्जा खागोनना प्लासटिक फोरखौ बुर्जा खागोन इदिनो जिगाबफोरखौ बुर्जा दानफ्लेगोन आमफ्राय इदिनो बेगरखौबो बुर्जा बायखानानै बिदिनो सेर सेर सेर सेर माबाना होजोबगोन आमफ्राय बिदिनो ब्रे ब्रे माने बार हाबनायनि दै हाबनायनि बार हाबनायनि थुफ्लंनानै होजोबगोन आरो होमबानो जायो जेखुनु प्लासटिक आव थुफ्लंजोबनांगौ औ जिगाबखौ गोरलै गोरलै दानफ्लेनांगोन आमफ्राय माने गिदिर गिदिर बा जाया ना जेब्रेंगा जेथेंगा जायो आमफ्राय बै बेरनो दिसथाब जायो इदिनो माबा फुंयाव बेलासि सानसुयाव आमफ्राय बिदिनो मोनाब्लि मोनाब्लि खनथाम बा खनब्रै बिदि सारनानै होनाय जानांगौ

औ लुया ओहो बिदिनो फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि माबाजों सारनानै होनांगौ आरो बेखौहाय इदिनो स्फ्रे औ स्फ्रेजों माबाजोंहाय सारनानै होनांगौ फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि गासिबो माने बे बेजेंसो बार जोंसो बै माबाया जिगाबा गरम जानोसै लाय बिदिनो गुसु गरम जानासो बे मैखुना मोजां जागोनना बिदि होमबासो जायो मैखुन बानायनाया आमफ्राय नों बानायनो नागिरदों औ ए बिदिनो खालाम दे दे